हाँ दीदी नमस्ते क्या क्या जूविलरी वुअलरी कुछ मिलता है क्योंकि मेरा शादी करा हुआ है मुझे चाहिए तीन चार लाख के तक चाहिए हमें हाँ पूरा शादी के लिए गहना हार चाहिए और और हार चाहिए कम से कम हार एक लाख तक होना चाहिए अच्छी डिजाइन में जो नए मॉडल में निकला हुआ है और हाँ नए मॉडल में और सोने का कंगन हुआ अंगूठी हुआ मंगलसूत्र भी हुआ मतलब नाक में का भी चाहिए पायल हुआ परधनी हुआ चैन हुई हाँ सब हुए क्या आपके पास सब चीज़ मिलेगा हमको तीन से चार लाख तक बनवाना है ज़्यादा नहीं तीन से चार लाख तक हार हुआ एक लाख तक कंगन कम से कम अस्सी नब्बे हज़ार तक अंगूठी बीस हज़ार तक पायल कम से कम पंद्रह हज़ार तक हाँ जी इसमें जो चला नए मॉडेल का नए मॉडेल का और वो जो इस्टैंड चाहिए सोने का डिस्काउंट करके देंगी ना कुछ अच्छे क्वालिटी के देंगी ना ये नहीं कि हमें सोना बनाकर इतना कितना घर में भरी चल रहा है सोना सत्तर चल रहा है तो कुछ तो अभी तो पैंसठ चल रहा था तो फिर सत्तर चलने लगा कुछ तो कम करेंगी डिस्काउंट में ना समझ कर देंगी ना तो इतना चीज़ हम लेंगे तो क्या आप उसपे मुझको उपहार में तो कुछ देंगी ना ना हुआ छोटा पायल हुआ ये सब देंगी देना पड़ेगा ना देंगी ना बाद में हम बनवा लिए तो ये छोटा सा ही हमें दे दी उपहार तो ठीक है हम आएँगे लेकिन अच्छा क्वालिटी का देना नए मॉडल का जो इस समय चल रहा है मॉडल तो कान में कभी ये नहीं लिए अच्छा कान में का तो एकदम अच्छा ही चाहिए

हाँ खराब हुआ तो शिकायत तो करेंगे ठीक है तो अच्छे ब्रांडेड का चाहिए हमें बार बार हम कहेंगे क्योंकि तीन चार लाख का बनवाने